हँ हम ई जे हइ बहुत सारा गेम हइ जैसे अभी कबड्डीके हम जिला लेवल पर समुदायके आ कबड्डी एसोसिएशनमे हम जे हइ अऽ जोए जॉइन्ट सेक्रेटरी छिऐ हँ आओर ओकर हिसाब बनेलकै हइ बच्चा सभके जिला लेबल पर स्टेट लेबल पर डिस्ट्रिक लेबल पर लेके जाइत छी ओकरा सभके खेलवावेै छी अनुभव अच्छा लगैत छै काहेकि हर जगहके बच्चा सभ भी खुश होइत छै गेला से आओर जीतके भी आबैत छै सीतामढ़ी जिला पूरा बिहारमे जे हइ कबड्डीमे जे हइ सभसँ फर्स्ट पोजिशन पर अभी चल रहल हइ खासकर जे हइ बालिका वर्गके कबड्डी जे हइ पूरा बिहारमे जे हइ सीतामढ़ी जिला जे छै ओकर जे हइ सीतामढ़ीमे सरकारके तरफसँ एकलव्य सेन्टर चलैत छै जाहिमे बालक वर्गके बालिका वर्गके अलग अलग व्यवस्था हइ रहएके ओहिमे जे हइ बच्चा सभके जे सरकार पूरा खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब व्यवस्था दै छै